एलियान होननाय जुनादखोथ' जोङो एख' नुफेराखै खोनाफेराखै जों मिथिया आरो लेखाबो रोङा नालाय जेन'बा मबाइलफोर टि भि फोराव होलाबायो दिसुन दा नोंगौ नोङा फोथायनो हाया जेन'बा जों दा आफा बोराइ बाथौखो दं होननानै जों फोथायब्लाबो जुनारखौ नुफेराखै नालाय एख'नब्ला फोथायो एख'नब्ला फोथाया इफोरबायदि जायो आरो दा इफोरबायदि जुनाराबा मा आखुनि मा बोसोननि जों इख' मिथिया इसोरखो मा जायो मा थायो इफोरबायदि मा जागायाव दं बेफोर जुनाराबा इफोरबायदि जेन'बा जों आफा बोराइ बाथौखोबो जों नुफेराखै थेवबो नुवाखैब्लाबो जों गावजोंनो दं होननानै जों फोथायनानै लायोआरो इफोरबायदि दा जेन'बा जोङो आफा बोराइ बाथौखो जोङो न'आवनो सिजौ सिजौ गुदियावनो दं होननानै जों फोथायनानै जेन'बा जों सिबियो दा बे जुनारखोथ' जों दंना गैया जेबो मिथिया नालाय जोङो इफोरखो जेन'बा आनदास लायाआरो ओरैनो सोरबाफोर गोरों गोराफ्रा नै उमुग जुनार नै थुमुग जुनार होनबाय ए होननानै थाला बायो आरो जोङो इफोरबायदि इफोरो मा महरनि जेन'बा आथिं दंना गैया जेन'बा मा दं लानजाइ खोमा खुगा दंना गैया जों इखो एख' महरखोबो मिथिया आरो जोङो इदि ओमफ्राय ओरैनो हाराव हाथाव नुला बायनायफोराबा मा इफोरबायदि सानो र' जोङो एख' मिथिया नालाय फोथायलाबो इखो इफोरबायदि